योगा करण खां पोइ मुंहिंजो दिमाग़ खे शांति रहंदो आ मुंहिंजी डस्ट एलर्जीअ अहिड़ी तकलीफ़ु चङी दूरि थी वई आहे ऐं मुंहिंजो बदन हल्को महिसूसु कंदो आहियां मां पाण खे ऐं चहल पहल सुठे नमूने करे सघंदो आहियां मूंखे थोरो दिमाग़ में शांती रहंदी आहे ऐं मां फ्री थी क फ्री थी करे कोई बि डिसीज़न वग़ैरह खणी सघंदो आहियां ऐं ॾाढो आनंदु ईंदो आहे योगा करण में ऐं ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे